ہمارے گاؤں میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے گاؤں کے ممبرات کو برھایا جاتا ہے اس کے بعد پوری گاؤں والے کو اطلاع کی جاتی ہے کہ وہ ایک دروازے پہ بیٹھتے ہیں اور پورا جو اپنے گاؤں میں ہوتا ہے اس کا حل جو ہے وہ گاؤں کے اہم ذمے دار جو آدمی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اور پورے گاؤں کے افراد جو ہے اس کو سنا کرتے ہیں اور پھر جب سن کر وہ سن کر سنا دیتے ہیں تو فر وہ اپنا فیصلہ دیتے ہیں اور اس فیصلے کو مانا بھی جاتا ہے عام طور پر ہمارے گاؤں میں جو سب سے یہ ہوتا ہے اس کا جو ہے پنچایت ہوتا ہے اس میں مخیا سرپنچ وغیرہ آتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور الحمد للہ وہ مسئلہ حل بھی ہوتا ہے کسی وجہ سے گاؤں میں جو کوئی خاندانی بات جو ہوتا ہے وہ ہمارے گاؤں کے اندر ہی زیادہ تر ہو جاتا ہے اور کہیں باہر ہم کو جانا نہیں پڑ نہیں پڑتا اسی وجہ سے گاؤں میں جو بھی جھگرا وغیرہ ہوتا ہے سب گاؤں کے اندر ہی اس کا تو اس کا جو ہے حالیات مطلب لکل جاتا ہے اور اس سے بھی نہیں ہوتا تو وہ گاؤں کے جو مکھیا ہوتے ہیں سرپنچ ہوتے ہیں اس کو بلا کر یہ مسئلہ حل کر لیا جاتا ہے